بہت ساری ثقافتیں روایت اور عقیدے جو ہندوستان کے اندر بہت نمایاں ہے اور یہ ثقافتیں روایت اور عقیدے ہمارے لیے اور تقریباً بیان ہندوستان کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں کیوں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں اور ان لوگوں کے ثقافتیں روایت اور ان لوگوں کے عقیدے الگ الگ ہوتے ہے اور ہندوستان دیگر ثقافتوں سے بہت زیادہ مختلف ہے کیوں کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہندو مسلماں ہندو مسلمان سیکھ عیسائی اور طرح طرح کے لوگ مل جل کر رہتے ایک ساتھ رہتے ہیں جہاں پر ہر ایک کو اپنی زندگی جینے کا اور اپنے آپ کو عقیدے کے ساتھ رہنے کا حق حاصل ہے اور ہمارے ہندوستان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں پر تما یہاں پر تمام طرح کے لوگ رہتے ہیں اپنی ثقافتی روایت اور عقیدے کے ساتھ ساتھ جیسے کہ مسلمان اپنے عقیدوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جس میں اس کا عقیدہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا اور اپنی دین کی خدمت کرنا اسی طرح سے ہندو بھائی جو زندگی گزارتے ہیں وہ اپنی عقیدوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جس میں وہ لوگ اپنی مندر کو جاتے ہیں وہاں پوجا پاٹھ کرتے ہیں بھجن وغیرہ گاتے ہیں اور یہ ان کی زندگی کا اور ان کا عقیدے کا اہم حصہ کہلاتا ہے اور اسی طرح سے اور بھی دیگر ثقافتی روایت ہمارے ہندوستان کے اندر موجود ہے جو کہ بہت اچھے اور بہت بہتر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسے ہے جو ہمارے ہندوستان کو مختلف کرتی ہے دوسرے ملک دوسرے ملک سے جیسے کہ یہاں کی جو زندگی ہے اور یہاں کے جو لوگ ہے وہ لوگ اپنے آپ کو ہندوستانی مانتے ہیں اور یہاں پر رہنا لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے باہر کے جو لوگ آتے ہیں اور جو یہاں کی ثقافتی روایت اور عقیدے کو دیکھتے ہیں تو انہیں بھی تعجب ہوتا ہے کہ اتنی بڑے ملک میں اتنے عقیدوں کے ساتھ لوگ کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا واقع قابل تعریف بات ہے اور یہ ساری چیزیں ہمارے ہندوستان کو ہمارے ہندوستان کو بہت بہترین اور نمایاں مقام عطا کرتی ہے اور یہ ہمارے لیے قابل فخر بات ہے